हँ हम भोजनक सामग्रीके ऑर्डर केलहुँ आ ओ होटल वाला ऑर्डर गछिके आ हमरा खाना नहि पहुँचेलक हम भूखल रहि गेलहुँ आब एकर की हेबाक चाही अहाँ सोचू